हा हा हा तव्हां केरु अछा छा कमु हुयुव अछा

कहिड़ी एरिया में खपेव तव्हांखे घरु हा हा हिते अजय नगर में बि ॾाढा सुठा ऐं चंद वदाई में ॾाढा सुठा अथव उते न खपेव तव्हांखे उते वठी उते वठी सघो था मां ॾेखारियांव सुठा मकान अछा हा जी जी त सही आहे हुन पासे बि वैशाली जे साइड बि आहे असांजा सुठा मकान जॻहियूं आहिनि तव्हां जॾहिं टाइम ॾियो मां अची वञां ॾेखारियांव तव्हांखे सुठी सुठी जॻहियूं ऐं तव्हांजो बजट बि ॿुधाए छॾियो घणो बजट आहे हा हा हा हा घणे बजे अचां मां हा हा आराम सां हा हा

हा आराम सां मां बि अची वेंदमि तव्हां पहुची वञो ॿारहें लॻे मां बि पहुची वेंदमि हा हा हा हा

हा फिर वैशाली में जेको बीकानेरी वैशाली में बीकानेरी स्वीट वारो कोन्हे ऐं बीकानेर जे हा उन जे साम्हूं सुठी लोकेशन में मस्तु मस्तु मकान ठहिया आहिनि नईं कॉलोनी आहे ठही आहे साम्हूं ई साम्हूं ई पार्क आहे जिम अथव ऐं वैशाली में त तव्हांखे ख़बरु ई अथव घणा फिल्म थिएटर विएटर आहिनि मॉल आहिनि लोकेशन बढ़िया आहे हुते त तव्हां ॿारहें बजे पहुचो मां तव्हांखे ॾेखारियांव थ हे न न हाणे ॾिसो ईअं भाउ न हीउ मकान अथव हीउ ॾिसो हाणे हीउ टिनि हीउ टे बैच बि एच के अथव पंजाह लखें जो तव्हां अची विया टाइम ते सुठी ॻाल्हि आहे हीउ ॾिसो न मां ॾेखारियांव थो मकान हीउ टिनि बि एच के अथव पंजाह लखें हीउ ॿ बि एच के वारो बि आहे मूं वटि हो पंजवीह लखें जो बजट जो अथव तव्हांखे जे कॾहिं न हिन खां बि घटि बजट खपे त हिकु बि एच के जो बि अथव जंहिंमें हिकु कमरो ऐं नंढो हॉल उहो ॾह ॿारहें लखें मिली वेंदव तव्हांखे टू बि एच के वारे में सतरि गज में अथव हा या वैशाली में त भाई वैल्यू ॾाढी आहे न ज़मीन नंढियूं पैसा वॾा आहिनि हिते त लोकेशन बि खपे त वरी हुन जे हिसाब सां सुविधाऊं बि सभई आहिनि ॿिन्ही जो ॿिन्ही तरफ़ु तव्हांखे कैश कराए सघे थो ऐं लोन जी लोनेबल बि आहे तव्हां लोन वठी करे ॾेई था सघो पैसा न न न न असां कराए ॾींदासीं असां बैंक मां तव्हांखे हा आराम सां कराए ॾींदासीं असां तव्हां टैंशन त कयो बसि तव्हां मकान पसंदि कयो ऐं तव्हां घर में वीचारु कयो ॻाल्हायो मूंखे वरी पोइ तव्हां फ़ोन कजो वरी ॾिसो वरी ॾिसिणो त वरी जीअं घर वारनि खे ॾेखारिणो हुजे ॿिए कंहिंखे त ॾेखारे सघो था

हा हा हा जीअं बि हुजे ॿुधाइजो मूंखे तव्हां ह न जय झूलेलाल जय